भाई साहब आप राज कुमार बोल रहे हैं कैब वाले मैंने आपको कल फ़ोन किया था की मुझे सुबह आठ बजे स्टेशन जाना है और मेरे साथ सामान भी होगा साथ ही साथ बच्चे भी होंगे इसलिए आपको मैंने पहले से अवगत करा दिया था इसीलिए मैं एक बार और फ़ोन कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे की कल मुझे स्टेशन छोड़ने आपको जाना है इसलिए आप समय पर आ जाइएगा ताकि हम समय से स्टेशन तक पहुँच सके ताकि अगर कुछ चीज़ छूटती भी है तो हम दुबारा जाकर उसे ले सकते हैं समय से आइएगा